हैल्लो हां जी अच्छा अच्छा केह्ड़ा ग्रां ऐ बिजयपुर ते शैह्र मतलब कस्बा ऐ इक ते गाओं केह्ड़ा ऐ थुआढ़ा अग्गे अच्छा अच्छा कुद्धर जेही ठीक ऐ हां ते किन्नी गै अग्ग लग्गी ऐ नुक्सान ज्यादा ते नी ना होए दा अच्छ हां आहो आहो मतलब ग गड्डियां निकली गेदियां साढ़ियां ते बस आदियां होनियां ते दिक्खेओ तुस ठीक ऐ ते सनायो